साढ़े जम्मू कश्मीर दे लोग रौह्ने आह्ले डोगरे जिं'दी मात्तर भाशा डोगरी ऐ जैदातर जेह्ड़े डोगरी गै बोलदे होर ओह्दी बजह कन्नै अस डोगरे खोआने होन्ने साढ़े इद्धर दे लोग इक दुए कन्नै जैदातर डोगरी बिच्च गै गल्ल करदे जो बी होऐ जैदा होर बी बड़ी सारी बैसे भाशा बोलदे रौंह्दे हून साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ थोह्ड़ी हिन्दी कन्नै बी मिलदी जुलदी ऐ हिन्दी भाशा कन्नै होर जेह्ड़े डोगरी नेईं समझदे जैदातर डोगरी समझी जंदे साढ़े जेह्ड़े इद्धर दे लोकल लोग होंदे न डोगरी मैकसिमम लोकें गी आंदी गै आंदी ऐ बाह्र थोह्ड़ा चली जाना होऐ साढ़े इद्धर दे बाह्र दे लोग डोगरी नेईं समझदे न उं'दे लेई फ्ही साढ़े इद्धर दे डोगरे होंदे थोह्ड़ी जी अपनी भाशा बिच्च थोह्ड़ी जी हिन्दी करदे मिक्स करदे थोह्ड़ी जी किसी बोलदे खिचड़ी भाशा जेह्दे बिच्च डोगरी होई गेई पंजाबी होई गेई हिन्दी होई गेई हिंदी दे अक्षर यूस करदे होर शब्द जेह्ड़े यूस करदे न ते अगले गी अपनी गल्ल समझांदे न हून साढ़े बी इद्धर जेह्ड़े डोगरी बिच्च बी बड़े सारे ऐसे अक्षर ऐ कि जेह्ड़े दुइयें भाशें कोला दा लेदे गेदे जि'यां पंजाबी च बड़े सारे लफ्ज ऐ जेह्ड़े लेदे गेदे लफ्ज के जो बी है अक्षर उक्षर होई गे जेह्ड़े दुइयें भाशें कोला बिच्च अस बोलदे रौह्न्ने होन्नै डोगरी बिच्च साढ़ी इद्धर दी जेह्ड़ी स्हेई डोगरी ऐ बड़े जैदा घट्ट डोगरे गै बोलदे होेर जेह्ड़ी जैदातर जेह्ड़ी भाशा बोलदे खिचड़ी भाशा इक दुऐ कन्नै जेह्ड़ी अस भाशा बोलने होन्ने एह्दे बिच्च उर्दू दे होई गै गै हिन्दी दे होई गै पंजाबी दे होई गै फिर अपनी डोगरी दे होई गै इ'यै लेई जेह्ड़ी सारी भाशें दा मिक्सचर गै होई गेदा थोह्ड़ा बौह्ता जेह्दी बजह कन्नै आगलै गी साढ़ी भाशा समझो थोह्ड़ी जैदा इन्नी जैदा दिक्कत निं होंदी अपनी जेह्ड़ी ट्रांसलेट करने गी थोह्ड़ी सौक्खा समझने दुए बंदे गी समझानें लेई हून जि'यां कोई डोगरी लेई कोई डोगरा ऐ हिन्दी बोलना थोह्ड़ा सौक्खा ऐ ओह्दे लेई होर पंजाबी बी थोह्ड़ा बौह्त मैकसिमम इद्धर दे लोग समझी लैंदे होर दिक्कत होंदी जिसलै बाह्र जाना होऐ फिर दुए बंदे गी जिसलै समझानी होऐ अपनी भाशा उ'नेंगी समझानें लेई बड़ी जैदा दिक्कत दिक्खनी पौंदी डोगरी जां ते फिर बंदे गी हिन्दी आंदी होऐ फिर हिन्दी बिच्च गल्ल करदा उं'दे कन्नै फिर हिन्दी च समझांदा ते निं तां अजकल्ल थोह्ड़ा बौह्त लोक लग्गी पेदे डोगरी डागरी दिक्खन लग्गी पेदे कि डोगरी बी इक भाशा ऐ होर जिस्सी लोग बड़ी जैदा इस्तेमाल करदे इक दुए कन्नै कुम्निकेट करने गी इक दुए दी बोल चाल बिच्च बड़ी जैदा इस्तेमाल करदे इस भाशा गी होर साढ़े इद्धर जि'यां लाग्गे रकवा लगदा जेह्ड़ा लाग्गै जेह्ड़े जि'ले होई गे जि'यां कि पठानकोट होई गेआ पठानकोट बिच्च लोग आसानी कन्नै इक दुए दी भाशा समझी लैंदे साढ़ी इद्धर दी डोगरी ते पंजाबी मिक्स भाशा ऐ होर इक दुए दी भाशा अराम कन्नै समझ आई जंदी फिर जि'यां सानूं इद्धरा कोला दा दूर चली जाना होऐ जि'यां कोई दूर चली जा कोई दिल्ली चली जा जां होर कुतै अग्गें पिच्छें चली जा होर कुतै चली मुंबेई आह्ली साइड चली जा उत्थै सानूं अपनी भाशा समझाना बड़ा जादा मुश्कल होई जंदा ओह्दे लेई फ्ही सानूं जेह्ड़े साढ़ा डोगरा कि हिन्दी दा इस्तेमाल करदा बिच्च हिन्दी होई जेह्ड़ी दुइयां होई गेइयां इंग्लिश होई गेइयां पर बल्लें बल्लें जे अगले बंदे बी थोह्ड़ा बल्ले बल्ले समझना शुरू करी ओड़दे साढ़ी इद्धर दी दुई भाशा बिच्च समझाना शुरू करी ओड़दे जिसलै बाह्र दे लोग इद्धर आंदे फिर जां मैकसिमम डोगरी बोलने आह्ले गै लब्भदे उ'नें गी ते ओह् फिर बल्लैं बल्लैं समझना शुरू करदे डोगरी भाशा गी होर अपना डोगरी बिच्च गै इक दुए कन्नै गल्ल बात शुरू करी ओड़दे साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी मिट्ठी भाशा ऐ साढ़े इद्धर दे जेह्ड़े लोग डोगरी गै बोलदे इक दुए कन्नै ते होर बी बड़ी सारी ऐसी भाशा होई गेइयां साढ़े इद्धर दियां जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी कश्मीरी होई गेई फिर ओह् बी बोलदे बड़े सारे मिक्स अजकल्ल दी जेह्ड़ी भाशा ऐ साढ़ी इद्धर दी डोगरी ऐ खिचड़ी होई गेदी एह्दे बिच्च बड़ी सारी भाशां च जेह्ड़ियां मिकस्चर होई गेदा जेह्दी बजह कन्नै केह् होए दा केह् लोग जेह्ड़ी ऐ स्हेई डोगरी ऐ लोग उस्सी बोलना घटाई गेदे डोगरी दे ऐसे बड़े जैदा शब्द न जेह्ड़े अजकल्ल सानूं सुनने गी नेईं मिलदे होर बी बड़ी ऐसी चीजां न साढ़े इद्धर दे जेह्ड़े अपने डोगरें दा जेह्ड़ा इतिहास होई गेआ पराना ओह् बी बड़ा जैदा घट्ट लोग भुल्लन लग्गी पेदे थोह्ड़ा बौह्ता हून बिच्चा बैसे कल्चर कुल्चर अपने लोग अपना दिक्खवन लग्गी पेदे कल्चर दे बारै थोह्ड़े जागरुत होए दे ते ओह्दे लग्गी पेदे अपनी भाशा भूशा गी फॉलो करन नेईं ते इद्धर साढ़े जम्मू आह्ले जैदातर हिन्दी बोलना जैदा पसंद करदे हिन्दी च जैदातर गल्ल करदे पर हून थोह्ड़ा जेह्ड़ा चेंज़ आए दा लोग केह् करदे कि लोग अपनी मेन भाशा मनियें चलदे कि बड्डे कोला लेइयै निक्के तक सारे गै डोगरी गै यूस करदे साढ़े जेह्के स्यानें न ओह् दुइयां भाशा घट्ट बद्ध गै समझदे उ'नें गी समझनें दी गल्ल फिर सानूं डोगरी च गै बोलना पौंदी होर डोगरी बिच्च गै गल्ल करना पौंदी ते जेह्दे कन्नै साढ़े जेह्ड़े अपने नार्मल घरें बिच्च बी इक दुए कन्नै गल्ल बात चलदी इक दुए कन्नै गल्ल बात जेह्ड़ी अस करने घरें बिच्च ओह् डोगरी भाशा बिच्च गै होंदी पिंडें पुंडें बिच्च होर जेह्ड़े साढ़े निक्के ग्रांऽ ग्रूं होई गे इं'दे बिच्च जेह्ड़ी डोगरी भाशा गै इस्तेमाल करने इक दुए गी समझाने लेई होर जेह्ड़े बाह्रा दे थोह्ड़े जेह्ड़े होई गे उ'ने गी इक कोई उ'ऐ जेहा लफ्ज होई गेआ कोई अक्षर होई गेआ जेह्ड़ा नेईं समझ आया फिर सानूं कोई दुई भाशा जेह्ड़ी समझ आई जंदी ओह् जेही भाशा कोई इंग्लिश होई थोह्ड़ी उस्सी समझाना पौंदी होर लोग बल्लैं बल्लैं जागरुत होआ दे अपने कलचर गी लेई अपनी जेह्ड़ी भाशा गी लेइयै होर इस्सी ध्यान देआ दे इं'दे पर कि अपने कल्चर अपनी भाशा इ'यै जेही चीजें गी बचाइयै रक्खना बड़ा जैदा जरूरी ऐ ते लग्गी पेदे लोग अपनी इस्सी सम्भाली सम्भालियै रक्खना हून जेह्ड़ी एह् ऐ डोगरी सरकारी स्कूलें बिच्च डोगरी दियां कताबां लग्गी गेदियां होर प्राईवेट बिच्च बी शुरू कराई ओड़े दा बैसे डोगरी गी पढ़ाना डोगरी बी इक कंप्लसरी सबजैक्ट होना चाहिदा बैसे ते इस वक्त आपशनल सबजैक्ट ऐ कि डोगरी बी पढ़ाओ मेरा मनन्ना ऐ कि कंप्लसरी होना चाहिदा डोगरी पढ़ना समझना जेह्ड़े निक्के निक्के नमें जेह्ड़े बच्चे आ दे उ'नें गी डोगरी समझाना होर पढ़ना जरूरी होना चाहिदा इं'दे मूजब इं'दी जेह्ड़ी साढ़ी अग्गें नस्ल औनी उ'नें गी पता होनी चाहिदी कि साढ़े इत्थै जेह्ड़े लोग डोगरे न डोगरी बोलदे ते उं'दी मात्तर भाशा डोगरी ऐ ना कि कोई दूई भाशा होर बस इ'यै गै जेह्ड़ी गल्ल में थुआनूं दस्सना चांह्दा हा कि डोगरी बिच्च भाशा जेह्ड़ी इक दुए बंदे नै साढ़े इद्धर दे मिलनसार बिच्च जैदातर जेह्ड़ी यूस होंदी ओह् डोगरी भाशा गै करदे न डोगरी भाशा जेहड़ी हून थोह्ड़े इद्धर दे पंजाबी पंजूबी होई गेई हिन्दी होई गेई एह् जेही बड़ी सारी भाशा लग्गी पेदे इस्तेमाल करन साढ़े इद्धर जम्मू च मैकसिमम डोगरी गै चलदी ऐ कश्मीर आह्ली साईड चली जाना होऐ ते फिर उद्धर थोह्ड़ी कश्मीरी आई गेई उत्थै थोह्ड़ा फर्क होई जंदा पर कश्मीरी जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े इद्धर दे डोगरें कन्नै डोगरी बिच्च गै गल्ल करदे होर साढ़े च बाह्र चली जा कोई बंदा ता ओह् मैकसिमम डोगरी डोगरी नेईं तां हिन्दी थोह्ड़ी बौह्ती हिन्दी बिच्च मिक्सअप करियै थोह्ड़ा बोली ओड़दे होर बस में थुआनूं इ'यै दस्सना चांह्दा हा कि साढ़े जेह्ड़े इद्धर डोगरी च इक दुए कन्नै जेह्ड़ा बातजीत चलदी डोगरी च समझानें समझूनें दा एह् कि'यां चलदा ऐ